हमारे यहाँ चंदौली का वातावरण है अच्छा यहाँ का पानी अच्छा है और जैसे कि दूसरी जगह दिल्ली का दिल्ली का वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं है वहाँ का पानी अच्छा नहीं है और कई कई जगहों में लोग कुएँ से पानी निकालते हैं नल से पानी निकालते हैं लेकिन वहाँ का पानी अच्छा नहीं लगता है जैसे कि हम लोगों का पानी हम लोगों को अच्छा लगता है अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का पानी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है और जैसे कि लखनऊ लख लखनऊ बंबई दिल्ली वहाँ का जो है कि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है